बिहारके मीडिया जे छै बहुत अच्छा छै स्वतन्त्र छै ककरो दबावमे कोनो काम नहि करै छै बिहारके मीडिया जे छै ककरो दबावमे नहि आबै छै जेनाकि पैसापर बहुत देशमे अहिनो छै जे पैसापर मीडिया बिकै छै लेकिन ई बिहारके मीडिया जे छै पैसापर बिकै छै ओहि दुआरे से मीडिया जे छै से बिहारके मीडिया बहुत अच्छा छै मनीष कश्यप जेना छै कि धरा धराधर चैनल छै ओसभ सभकिछु जे छै बहुत अच्छा छै मीडियाके बारेमे की बताबी हम बिहारके मीडिया तऽ बहुत नीक छै समाचार दैत रहै छै से हर जगहके समाचार कतहु कोनो गलत काम होइ छै तुरन्त मीडिया एक्शन लए लै छै ओहिपर चाहे बुरा काम हुए या अच्छा काम हुए ओकर ओ दबाव डालै छै देखै छै कोना की भए रहल छै कतय अगर अच्छा होइ छै तऽ ओकरा अच्छा करै छै बुरा होइ छै तऽ ओकरो खिलाफ लड़ै छै लड़ाइ करिते करिते ओकर जे छै सभकुछ ओकरा हक दिलाबै छै तऽ मीडियाके पालन बहुत अच्छा छै मीडियाके जिम्मेदारी भी बहुत अच्छा छै मीडियावला बहुत अच्छा होइ छै जेनाकि मनीषे कश्यप छै जेलमे रहिते हुए भी सभकिछु करलकै ओ देशके लिए पूरा बिहारके लिए ओ लड़िते रहलै मनीष कश्यप हर वक्त सभके हाथसँ जेना तेना मीडियाके बारेमे निकालिते निकालिते दैत सभकिछुके हटाबैत हुए मीडिया जे छै आओर की बताबी मीडियाके बारेमे हमरा दुआरा मीडियाके दुआरा हमरा तऽ बहुत पालन क्रिया मिलैए समाचार मिलैए हर जगहके सभ सुख सुविधा मिलै छै मीडिया तऽ स्वतन्त्रताके जिम्मेदारी छै निष्पक्ष निष्पक्ष निर मीडिया रहै छै निर निर्विकार रहै छै स्वतंत्रताके जावाबदार रहै छै ओकरा बारेमे तऽ कोनो दिक्कत नहि होइ छै मीडियाके लिए मीडिया बहुत अच्छा छै बिहारके मीडिया ककरोपर आकर्षित नहि होइ छै ककरोसँ पैसा नहि लए कऽ काम करै छै दबावपर नहि काम करै छै ओकरा जे अच्छा बुझबै छै उएह बाजै छै अच्छाके बारेमे जे ओकरा नीक लागै छै उएह टा बाजै छै सच्चाइके लिए लड़ैत रहै छै हर वक्त बिहारके मीडिया आओर की बताबी मीडियाके बारेमे